यात्राके दौरान जे लोकलमे छै ओ टोटोके ऑटोके ई सुविधा नजरि आबि रहल छै आओर गाँवसँ आबै खातिर पहिले सवारी भी चलै छै ओहि खातिर बस भी आओर सूमो सब चले छै एहिसँ सुविधा होइ छै आबै जाइमे आओर फ्रीसँ भी जल्दी समयमे भी पहुँचि जाइ छै ट्रेनसँ भी जा रहल छै लोक आइ काल्हि ट्रेन फ्लाइटसँ भी चढ़ि रहल छै लोकसब इएह कारण सुविधा बहुत जल्दी एहिमे हरेक टाइममे टोटो मने लोकलमे चलै छै टोटोसँ आओर जे मानो पचीस पचास किलोमीटर जाइ छै तऽ लोक कारोसँ चलि जाइ छै सुविधाके अनुसार जकर जेहन सुविधा रहै छै वएह अनुसार ओ जल्दी जल्दी जा रहल छै आबि रहल छै कने रोड भी बहुत अच्छा छै आओर सस्पेन्शनवला गाड़ी भी आइ काल्हि मने फोर्च्युनरसब जकरा पर्सनल गाड़ी छै बिना आरामसँ जा रहल छै ट्रैवलिङ्ग खातिर बड़ा गाड़ी ही बहुत अच्छा रहै छै आओर समय बचबै खातिर कोइ भी दूर डिस्टेन्स जाइ छै तऽ ओ फ्लाइट पकड़ै छै दुइ घण्टामे यहाँसँ कहीँ भी जा सकै छै दुइ घण्टा तीन घण्टा मैक्सिमम एहि खातिर सुविधा अनुसार तरीका जकर लाभ छै ओ अहूलएसँ छै यात्राके दौरान परिवहनमे आम तरीकासँ लऽ कऽ अभी तक बस ही छै बससँ लोक दुइ घण्टा तीन घण्टाके डिस्टेन्स मने पच्चीस पचास किलोमीटरके ट्रैवेल करि लै छै सुविधा भी छै सीट भी अच्छा रहै छै सस्पेन्सन भी छै आरामसँ लोक जा सकै छै रेग्युलर यूजमे लोक जे नौकरीपेशावला आदमी छै ओ बसके ही उपयोग करै छै जे लोकल छै इसकुल कॉलेजके बच्चासब ओ यात्राके दौरान टोटो यूज करि रहल छै रिक्शा भी यूज करि लै छै परिवहनके तौरपर इएह खातिर धीरे धीरे हरेक चीज आब बैटरीवला भी भऽ रहल छै ओ बैठेमे पहिले चलै रहै पाएरवला आब नया नया बैटरीवला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आओर पहाड़पर चढ़ै खातिर नया नया ट्विस्टर फोर्ड कम्पनीके गाड़ी आबै छै सूमो आबि रहल छै तऽ ओहिसँ पहाड़पर इजिवेमे चढ़ि आबि रहल छै लोकसब इएह खातिर लोक आब धीरे धीरे नया गाड़ीके तरफ बढ़ि रहल छै फोर्च्युनर आओर इनोवा सबसँ अहाँ बढ़िआँ बढ़िआँ दूर जेबै तऽ अहाँके एक रत्ती दरद तरद नहि बुझाइत आओर ट्रेनसँ भी हरेक सुविधा मिलै छै जे बड़ बुजुर्ग आदमी छै जे ओ ट्रेनसँ ही सफर अधिक करैलए चाहे छै जाहिमे हरेक चीज शान्तिसँ हरेक सुविधा शान्तिसँ कोइ दिक्कत नहि होइ छै ओहि खातिर ट्रेनसँ ही जाइके चाहै छै आओर फ्लाइटसँ जकरा नया युवा पीढ़ी तऽ आइ काल्हि फ्लाइटके ही ज्यादा भाव आजकल करै छै फ्लाइटसँ लोक यहाँसँ मुम्बइ गोआ मालदीव कहीँ भी घुमैलए परिवहनके ज्यादा उपयोग करै छै फ्लाइटमे समय भी बचै छै आओर ज्यादा कॉस्ट भी नहि छै दू तीन हजार ज्यादा पड़ै छै एकरा सबसँ आओर कोइ भी दिक्कत नहि होइ छै फ्लाइट सँ लोक तुरन्त एक दिनमे कहीँसँ जाइके आबि भी सकैए